आज के दुनिया में हिन्दी भाषा बोलने वाले लोगों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पर रहा है आज कल के समय में इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है आज के टाइम में आप किसी भी कॉलेज स्कूल में चले जाइए वहाँ आपको इंग्लिश आपको सबसे पहले मिलेगी ज़्यादातर हर सब्जेक्ट इंग्लिश में होते है हिन्दी तो जैसे न के बराबर है जो आज कल के जो पेरेंट्स हैं वह भी अपने बच्चों को बचपन से शुरुवात से सिफ़ इंग्लिश के लिए प्रीपेयर करते हैं अच्छी इंग्लिश के लिए लेकिन उन बच्चों को हिन्दी बोलना नहीं आता है हिन्दी बोलते हैं तो वह पढ़ नहीं पाते है हिन्दी साहित्य जो हमारी मातृभाषा है उसको नहीं बोल पाते हैं आप बड़ी से बड़े कम्पनी में चले जाइए वहाँ पर भी आपको ज़्यादातर सिर्फ इंग्लिश अगर आप अच्छी बोल सकते हैं तो आपको उस पोस्ट पर अच्छी पोस्ट पर रखा जाएगा वरना आपको नहीं पूछा जाएगा हिन्दी बोलना सु अगर आप बोलते हैं तो आपको छोटा समझा जाता है बल्कि वह हमारी मातृभाषा है वह भी हिन्दी में बात करते है लेकिन उसको अपनाते नहीं है ज़्यादातर हर जगह सिफ़ इंग्लिश को ज़्यादा बोला जा रहा हैं आज कल आप अगर इंटरनेट पर भी आपको सर्च करते हैं तो सबसे पहले आप इंग्लिश पाते हैं जिसमें कुछ लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अब आज कल कोई भी आज कल बहुत से ऐप है जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ज़्यादा यूज़ हो रही है आप कोई सा भी शॉपिंग ऐप ले लीजिए ट्रेंडिंग एप ले लीजिए हर जगह सबसे पहले इंग्लिश आती है और अगर आप कुछ चीज़ें सर्च भी करते हैं तो उसमे भी सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं जो हिन्दी बोलने वाले लोगों को कम समझ में आता है कोई भी चीज़ अगर उन्हें हिन्दी में जाननी होती है तो वो इंग्लिश में जानते है जो कि कुछ शब्द ऐसे होते है जो आप इंग्लिश में नहीं जानते हैं लेकिन आपको हिन्दी में मालूम है लेकिन इंटरनेट उसको नहीं लेता है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और हर जगह आज कल सिफ़ इंग्लिश बोले जा रहे हैं अगर आप कहीं भी चले जाएँ आप के ख़ुद के देश में इंग्लिश को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है की हिन्दी बोलने वाले लोग कम हो रहे है जो अपने साहित्य को नहीं जान पा रहे हैं सबसे ज़्यादा की वह हमारी संस्कृति है हमारी मातृभाषा हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश ज़्यादा इसलिए बोलते हैं कि वह यूनिवर्सल लैंग्वेज है लेकिन आप अपनी मातृभाषा को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं हिन्दी मीडियम के स्कूल्स भी आज बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं सरकार भी हमारी सिर्फ इंग्लिश के तरफ ही जा रही है की ज़्यादातर ज़्यादा लोग को एजुकेट किया जाए सिर्फ इंग्लिश के थ्रू